ओह् नंबर जेह्ड़े दस शा लेइयै'र दस लक्ख बिच्च औंदे न जियां पैह्ला नंबर आई गेआ सौ दूआ नंबर आई गेआ ज्हार त्रीआ नंबर आई गेआ पंज सौ चौथा नंबर आई गेआ सत्त ज्हार ते पंजमा नंबर आई गेआ पंज लक्ख